चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा बायदि बिथिंआवनो गोग्लैसोनानै दङ चिरां जिल्लाया बि टि सि सुक्तिनि गेजेरजों ना क'क्राझार आरो दानि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दानख'नानै दाजानाय मोनसे जिल्ला बेयो भुटान हादरजों नांजाबनाय दा नायनो थाङोबा जोंहा सेथियावनो दा एडुकेसननि बिथिंआव सोलोंथाय बिथिंआव जोंहा जोबोद गोग्लैसोनानै दङ जोङो ऐत्स एस एल सि आरो हायार सेकेन्दारिनि रिजाल्टफोरखौ नायोबा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ मोनफ्रोम सब समय माने लास्ट पजिस'न एबा लास्ट नि लास्ट टु लास्ट थ्रि पजिस'नावसो जोङो नुबाय थानायखौ जोङो नुबाय थाबोदों किन्तु देग्लायहाय जोंहा बि टि आर सुक्ति जाखांनायनि उनाव ना गिबि खेबनि थाखाय नै रोजा नैजिथाम मायथाइआव जे जा रिजाल्ट होबाय बे रिजाल्टआव जोंहा ऐत्स एस एल सि आव चिरां डिस्ट्रिक्टआ आसामनाङैनो सेथि मासि लाखिनो हादों दा जोंहा फरायनाय बिथिंआव जोबोद मावनांगौ हाबा दङ मानो होनबा जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय ना बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा इनसारजेन्सि प्रब्लेम आ जोबोद गोहोम खोख्लैबोदों बेनि थाखायनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे एडुकेसन बिथिं बा माखासे समाजनि जेंनाफोरा दा रांखान्थि बिथिंआवनो होन पलिटिकेल बिथिंआवनो होन माने जा बायदि जौगानांगौ बेयो जौगानो हायाखै किन्तु नैबे दा सोलिबाय थानाय दानि समावहाय जोङो आङो आसा खालामो चिरां बाखि हिसाबै जों बयबो आसा खालामो जे चिरां डिस्ट्रिक्टआ आसामनि दाब दाब जायगाफोर बायदि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोर बायदि चिरां डिस्ट्रिक्टआबो समानै जौगालांगोनखौ जोङो मिजिं थियो दा एडुकेसनाव जोंहा मावनांगौ हाबाफोरा जाहैबाय रेगुलार टिचार रिक्रुइटमेन्ट इन मेरिट बेसिस जों मेरिटखौ नायनानै रोंगौथिखौ नायनानैसो जोङो टिचार रिक्रुइटमेन्टखौ होनांगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेयाव उनफिननानै थानो मोननाय नङा आरो स्पेसियेलि लवार प्राइमारि एल पि स्कुल्स आरो हायार सेकेन्दारि स्कुलफोरखौ इनफ्रास्ट्राकचार फोरखौहाय जोङो गभार्नमेन्टखौ नोजोर होजानायखौ लुबैदों मानो होनबा दा पुराना पुराना जाबाय स्कुल बिल्डिंफोरा बिराद गोजाम जाबाय बबेबा बबेबा बाजि बोसोर ब्रैजि बोसोर थामजि बोसोर गाहाम जाबाय दा बैफोर स्कुल बिल्डिं स्कुल केम्पासनि थासारिया फ्राय मोजां नङा जों नुनो मोनदों जे दानि सोलिबाय थानाय गभार्नमेन्टआ जे मोजां बे बिथिंआव मोजां खामानि मावबाय दङ स्कुल कलेजेसफोरखौ माबायदि फोसाबनो हागोन बेनि सायाव खामानि मावबाय दङ दा सोलोंथाय गैयाबाथ' जोंहा समाजारि आरो रांखान्थि बिथिंआवबो जौगानाया खम जाखायोआनो दा बेनिखायनो बे सोलोंथाय बिथिंआव नोजोर बोनानै खामानिखौ मावलांबाय थानांगौ बेजों लोगोसेनो समाज आरो रांखान्थिनि जौगानायाबो खारफाबाय थागोनखौ आं मिजिंथियो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा गेलेनाय आयदायाव जोबोद रोंगौथि गोनां टेलेन्टेड टेलेन्टेड लाइमोनफोर दङ जोङो किक बक्सिंनिफ्राय लानानै फुटबल गेलेनाय भलीबल गेलेनाय बक्सिं गेलेनाय आर्चारि गेलेनाय बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोना स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेलाव माबायदियै बाहागो लाहैनो हागोन नैबेनि थाखाय मोजां प्लेटफ'र्म बानायनानै होनांगौ दा गभार्नमेन्ट अफ इण्डियानि जा थांखि बायदियै जा बायदियै खामानि मावबाय दङ दा र'ड वेसफोराबो लासै लासैनो डेभल'प जाबाय दङ दा बैफोरो मोजाङैनो डेभल'प जायोबा लुफुंनायफोरा जाफुंजोबोबा होनबानो जे जोंहा ट्रेन्सपर्ट फेसिलिटिसफोराबो कमिउनिकेसना जोंहा मोजां जागोन दा पलिटिकेल बेलायाव जोंहा इन्सारजेन्सि प्रब्लेमा जोबनानै थांबाय बि टि आर सुक्तिनि गेजेरजों बेनिखायनो दा जोंहा बे चिरां जिल्ला हिसाबै जाहाथे बेनो जोंनि ओनसोलाव बयनिख्रुइबो बै इन्सारजेन्सि प्रब्लेमजों गोहोम गोहोम खोलैदोंमोन दा बेफोरो जोबनानै थांबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि जायगाया लासैनो गुबुन जायगाफोरबायदि जौगालांगासिनो दङ जों बेखौ नुबाय दङ